ہندوستان جیسے کثیر الثقافتی اور متنوع ملک میں کچھ موضوعات خاص حساسیت کے حامل ہوتے ہیں اور ان پر بات چیت یا لکھنا اکثر ممنوع سمجھا جاتا ہے یہ موضوعات عام طور پر مذہبی سیاسی سماجی اور تاریخی معاملات سے متعلق ہوتے ہیں یہاں پر ایسے چند موضوعات کی تفصیل ہم پیش کرنے جا رہے ہیں جو ہندوستان میں حساس سمجھے جاتے ہیں اور ان پر بات کرتے وقت احتیاط احتیاط برتنا ضروری ہوتا ہے ہندوستان میں مذہب ایک بہت حساس موضوع ہے مختلف مذاہب کے پیروکار کے درمیان تنازعات اور اختلافات اکثر سامنے آتے ہیں خاص طور پر ہندو مسلم تعلقات مذہب کے بارے میں کسی بھی قسم کے منفی رائے یا تنقید بہت جلد تنازع کا باعث بن سکتی ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی اور دیگر مذاہب کے درمیان تنازعات اکثر ہوتے رہتے ہیں مثال کے طور پر بابری مسجد کا مسئلہ جس نے کئی دہائیوں تک ہندو اور مسلم کمیونٹی کمیونٹیز کے درمیان کشیدگی کو بڑھایا گاؤ رکشا گائے کے تحفظ کے معاملات میں مذہبی جذبات شامل ہوتے ہیں ہندؤوں کے لیے گائے مقدس ہے جب کہ مسلمان اور دیگر اقلیتوں کے لیے گوشت ایک غذائی ذریعہ ہے جس کی وجہ سے تنازعات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اکثر اس کی آڑ میں گائے رکشا کی آڑ میں حکومت ماب لنچنگ کراتی رہتی ہے اور مذہب کے نام پر لوگوں کو بھٹکا بھڑکا کر اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے اور ان کو بھڑکایا جاتا ہے سیاست ہندوستانی سیاست بھی حساس موضوع ہے سیاستدانوں سیاسی جماعتوں اور حکومتی پالیسیوں پر تنقید بعض اوقات تنازعات کا باعث بن سکتی ہے موجودہ حکومت پر تنقید اکثر لوگوں کو مسائل میں ڈال سکتی ہے خاص طور پر نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی پر تنقید کو ملک دشمنی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کشمیر کا مسئلہ ہندوستان میں ایک بہت حساس اور متنازع موضوع ہے کشمیر کی خصوصی حیثیت اس کی آئینی دفعہ تین سو ستر کی منسوخی اور وہاں کے حالات پر بات کرتے وقت بہت محتاط رہنا پڑتا ہے ہندوستان میں اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں دلتوں عیسائیوں اور قبائلیوں کے حقوق ایک اور حساس موضوع ہے مسلمانوں کے حقوق اور ان کے ساتھ ہونے والے سلوک پر بات کرتے وقت حساسیت کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے دلتوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور ان کے حقوق کی بات کرنے پر بھی کئی مرتبہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہندوستان کی تاریخ کے کچھ پہلو بھی حساس ہیں اور ان پر بات کرتے وقت تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں انیس سو سیتالیس میں ہندوستان کی تقسیم اور اس کے نتیجے میں ہونے والے فسادات ایک بہت حساس موضوع ہے مہاتما گاندھی سبھاش چندر بوس اور دیگر مجاہدین آزادی کی شخصیتوں پر تنقید یا سوالات بھی تنازع کا سبب بن سکتی ہے ہندوستان میں کچھ موضوعات حساس سمجھے جاتے ہیں اور ان پر بات کرتے وقت احتیاط برتنا ضروری ہوتا ہے مذہب سیاست کشمیر اقلیتوں کے حقوق تاریخ اور سماجی موضوعات پر بات کرتے وقت متوازن متوازن اور محتاط رویہ اپنانا چاہیے تاکہ ممکنہ تنازعات سے بچا جا سکے حساس موضوعات پر بات کرنے کے چیلنجز اور احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کو تعمیری اور مثبت رکھنا ممکن ہے